असांखे तव्हां पंहिंजे बारे में या पंहिंजे घर जे भातियुनि जे ॿारे मे थोरो ॿुधाईंदव हा हा छो न भेणु जीअं त मां नंढी हुअमि त मुंहिंजा ममी पपा मुंहिंजी ममी सिलाईअ जो कमु कंदी हुई ऐं पपा बेकरीअ जी दुकान ते जॉब कंदा हुअ त मां नंढे मां धीरे धीरे वढी थियमि ऐं मुंहिंजी ममी धीरे धीरे सिलाई जो कमु कंदी हुई जॾहिं मां सते अठे साले जी थियमि त पोइ मां मुझी मम्मीअ जे अॻियां सिलाई कंदी हुई त अॻियां वञी वेई रहंदी हुअमि मुंहिंजी ममी सिलाईअ जो कमु कंदी हुई ऐं उन मां थोरा थोरा पैसा अची वेंदा हुआ ऐं पो मां उनखे ॾिसी ॾिसी करे मां बी सिलाईअ जो कमु सिखण चालू कयो पो जॾहिं मां ॿारहं पंद्रहं साल जी थियमि त पो मां उनखे ॾिसी ॾिसी सजो सिलाईअ जो कमु सिखी वियमि पोइ पोइ मां बि वरी मम्मीअ वांगुरु ॿियनि जियूं ड्रेसियूं सिबण लॻियमि ऐं सुठा सुठा डिजाइनियूं पैटन रखण लॻियमि उहे सभु सभिनी खें वणंदा हुआ ऐं पो जॾहिं मां सिलाईअ जो कमु कंदी हुअमि त पो मुंहिंजे लाइ वरी हिकु सुठो रिश्तो आहियो रिश्तो आहियो ऐं त मुंहिंजी ममी पपा सुठो घरु ॾिसी करें मुंहिंजी शादी बी कईं ऐं शादीअ खां पोइ मुंहिंजे घर में ससु सहुरो मुंहिंजो घोट मां हूंदी हुअमि उते बि पोइ मां घर जो कमकार लाइ ऐं वॾनि जी शेवा करे पोइ जेको टाइम बचंदो हुओ त मां सिलाई कंदी हुअमि ईअं कंदे ॾेढ ॿ साल गुज़री विया ऐं पोए जॾहिं मां वरी ॿिनि सालनि खां पोए मूंखे गुड़िया आई त पोइ उहा धीरे धीरे नंढे मां वढी थियण लॻी पोइ वरी मां घर जो काम कमकार लाए पोइ वरी गुड़िया खे बि तया सम्भालींदी हुअमि पोइ गुड़िया जॾी अढाई टे साल जी थी त पो मां हुनखे स्कूल विहारियो ऐं स्कूल वेंदी हुई पोइ वरी मां घर जो कमकार लाइ वॾनि जी शेवा करें पंहिंजी गुड़िया खें पढ़ाए करे पोइ वरी मां सिलाईअ जो कमु कंदी हुअमि ईअं कंदे कंदे सत अठ साल गुज़री विया पोइ मुंहिंजी गुड़िया बि थोरी वढी थी त पोइ मां सिलाईअ जो कमु जंहिं महिल बि कंदी हुअमि त पोइ उहा बि मुंहिंजे अॻियां वेई रहंदी हुई ऐं मूंखे मुंहिंजा कपिड़ा वेई रंहदी हुई ऐं मूंखे ॾिसंदी हुई कीअं त ममी करे त पोइ ॾिसी ॾिसी करे धीरे धीरे मुंहिंजी गुड़िया बि सिखण लॻी ऐं धीरे धीरे थोरा घर जा कपिड़ा सिबण लॻी पो जॾहिं अहिड़े उणिवीह साले जी थी त पोइ उहा बि ॿियनि जूं ड्रेसियू सिबण लॻी ऐं उन जा सिबियल कपिड़ा जाम सभिनी खे वणंदा हुआ उहा त पाण मूंखां बी सुठा पेटन डिजाइनियूं हथ जो वर्क पैंट ते डिजाइनियूं रखे रखी करे ॾिंदी हुई त उहे पाण मूंखां बि वधीक सुठा सिबी वेंदी हुई उहे सिबियल कपिड़ा सभिनी खें वणंदा हुआ ईअं असां ॿई माउ धीअर घर में सिलाईअ जो कमु चालू करण कयोसि पोइ वरी इन मां सुठा पैसा अचण लॻा ऐं पो मुंहिंजे घोट खे बी इन मां घरु हलाइण में सहोलत थींदी हुई ऐं मुंहिंजो घोट मां मुंहिंजी गुड़िया ससु सहुरो घर में ख़ुशि ख़ुशी ख़ुशी रहंदा हुआसीं मुंहिंजो सहुरो ॾाढो सुठो हुओ सस बी सुठी आहे ऐं मुंहिंजा मुंहिंजी गुड़िया बी सुठी आहे मुंहिंजी मुंहिंजा सभु घर जा मेंबर जाम सुठा आहिनि हा असां ख़ुशी ख़ुशी रहंदा आहियूं हिक ॿिए सां प्रेम कंदा आहियूं कुझु बि कमु करिणो हुजे त पोइ हिक ॿिए सां सलाहु करे कंदा आहियूं ऐं असां हिक ॿिए जे असां सभु हिकु गॾु रोटी खाईंदा आहियूं ईअं कंदे अंसा रोज सुॿुह उथंदा आहियूं ऐं राति जो उथी करे नेम टेम बी कंदा आहियूं ऐं पोइ सुॿुह जो सवेल उथी सवेलु उथंदा आहिंयूं ऐं सवेलु सुम्हंदा आहिंयूं जय झूले लाल